हेलौ सार बिदिनो ख्लासनि सोमोन्दै इसे रायज्लायनो सानदोंमोन आरो ना जोंनि फोरोंनायनि सायाव आरो सार जोंनि फोरोंनाया जोंनि औ औ औ जोंनियाथ' सार ख्लास रुथिन दंखायो बे ख्लास रुथिन बायदिनो जोङो खारनानै ख्लासखौ लानाय जायो आरो सार आर औ सार दा जोङो दासान्दि मोजाङैनो दङ सार सोलोंनाय आरो फोरोंनायफ्रा जायो सार नांगौ बायदि औ सार खुनु दावद गैया माने मासथारफोरजों स्थुदेन्थफोरजों ओरैबादि गासिबो खुल खुला गोजा आरो सार फ्रेनसिपफोर बायदि औ मोजाङानो औ सार औ औ सार बिदिब्लालाय सार औ दे सार